हमरा गद्य आओर पद्य दुनू विभागमे हमर लेखनीके प्रवाह रहैत छै परन्तु सबसँ जे चुनौती पूर्ण काज छै जे हम कनी काल पहिले कहने रही जे कओनो एहन विषय कओनो एहन बात जे लोककेँ बीचमे खूब प्रसिद्ध छै जेना रस्तामे कओनो गाड़ी जाइत छै बिलाइ काटि देलकै हम देखैत छियै मूर्ख से मूर्ख लोक ओहिठाम रूकि जाइत छै किएक रूकैत छै जे एगो एहन जनधारणा छै अवधारणा छै मनमे जे ओहिसँ अनिष्ट होइत छै कतहुँ जाय छै नीलकंठके दर्शन भेल तऽ हमर यात्रा नीक होयत तऽ आब एकर उच्च कतऽ छै तऽ हम कै बेर चिंतन केलहुँ एकर उच्च कतऽ छै तऽ हम एहने एहने काजमे जहन समय भेटैत छै तऽ हम समय देलहुँ आ चिंतन केलहुँ आगम शास्त्रमे शकूर शास्त्र छै जकर स्वतंत्र पुस्तक अखन उपलब्ध नहि छै ताहिमे ओकरा ताकऽ पड़ैत छै रामायणमे या कओनो भी काव्यमे बाल्मिकीए रामायण हो रामचरित मानस हो या जयद्रथ वध हिन्दीमे हो या से रश्मीरथी हो ओहो सबमे से शगुनके चर्चा छै तऽ आखिर ई जनमानसमे जे ई धारणा रहै तकर तऽ कोनो उच्च छै आधार छै ओ आधार कतऽ छै एहने एहने काज हमरा आ मानि लिअ नवरात्रे उच्च मिथिलाञ्चलमे मनायल जाइत छै तऽ आश्विनमे किएक होइत छै होली फा चैते कृष्णपक्ष प्रतिपदा किएक होइत छै एहि सब पर चिन्तन एकरे ए हि सबकेँ चिन्तनके हम अपना लेखनी अपना लेखनीके लेल चुनौती बुझैत छियै आओर ओकरा पार करबाके लेल हम दुहसाहस करैत छियै आ दुहसाहस करयमे होइत छै कि जे एकटा कओनो ब्राह्मण ग्रन्थ या उपनिषद ग्रन्थ उठेलहुँ कओनो एगो उच्च भेटल तेकरा जे छै से नीक नीक जे ग्रन्थ सब छै ओकरा पढ़लहुँ तऽ ओकर टिप्पणीमे फेर दोसर रिफ़्रेंस भेटल तेसर रिफ़्रेंस भेटल अनेरो लिङ्क जुड़ैत जाइत छै आओर ओ एक साले नहि दू साले नहि तीन साले लेकिन ओकर सब जे छै से सामग्री भेट जाइत छै जतबा भेट जाइत छै तकरा हम ईमानदारीपूर्वक राखि दय छियै फलना किताबमे भेटल हन जे ओ किताबमे कओनो तरहे नहि उपलब्ध होइत छै ओकरा हम लिख दय छियै की फलना ठाँम ई उद्धृत छै पेज नम्बर एते संस्करण ई ओहि पेजके आधार पर अहाँ देखि लिअ आब ओ जानथि ओ जहन केनहार उद्धृत केनहार जे ओ ठीक लिखलनि कि नहि लिखलनि हमर इएह तरीका छी